ओ

दंनायाथ' थायो थानाया दंमोन दंनाया ओमफ्राय दा नोंसोरसो मा नोंसोरनि क्वालिटि फ्राबोसो माबायदि फरायनाय लिरनाय अ' जेनेबा नोंसोरथ' दा लेखाबो रोङा जाहैबाय होनबाथ' खामानिया साख्रिबोथ' बहा मोननो बिदि जेनेबा बाहेरा खामानि दं लेबार फोरबो दङ अनेक रोखोमनि मा माखौ मावनो बिदि आरो

दङ दंनाया दे दा लेबार खौनो मावजागोन नोंसोर साननैसो सानथामसो थानानै फैदो नामा खबर लानो नों बेथनाथ' साख्रि नङा मा नङा लेबार मानसिसो मावगोन लेबार आवसो मावनांगोन दा लेबार फोराथ' बुरजा नंखाया जेनेबा खामानि लायै खामानिसो जागोन दा दाथ' नोङो ओरैनो सानना नायबा सारे तिनस' दा खामानियाथ' अनेक लाइन नि दं नालाय

दा बे नोंसोरनि मावनायावसो जागोन नोंसोर नायफैनांगोन अ जानाय थानायनिथ' नोंसोरना थानो सुबिदाया नायनांगोन र' थानोबो हागौ नोंसोर फैग्रो ख'बर लानो खामानिखौ एसे जाज खालामफैदो साननैसो थानानै औ औ ओरैनो लास्ट होनायाथ' लेबार नो सारेतिनस' बा सारिस' बेनोसै नालाय दा नोंसोर र' साननै सानथामसो थानानै ख'बर लाफैदो नामा थानायाथ' थाग्रायाथ' थायो जानायाबो खामानि लायै खामानि लानानैसो फ्रि खौ मोनजानाय जागोन थानायाबो रुम आ दङ दा नोंसोर फैयाबा लेबार फोराथ' फैबानो नांगौ दा साथाम साब्रैसो लोगो लानानै फैना नायबानो जाबाय दे दे फैदोल'